हमरा भोला बाबाके गीत बड़ नीक लगैए ई हम मन्दिरमे बाबा यौ डमरू किए बजेलऽ ई गीत नचारी छै भोला बाबाके ई मन्दिरमे भी सुनल जाला हमरा अच्छा लागेला घरमे भी बजे हमरा तऽ अच्छा लागेला सुनैमे ईसब अथी सत्यनारायण भगवानके पूजा होलऽ तऽ ओहिमे ई नचारी सुनल जाला अभी नवरात्रा चल चलनेवला हइ चलना